साढ़े उधमपुर च शारदा माता दा मंदिर बड़ा प्रसिद्ध ऐ एह् इस लेई प्रसिद्ध ऐ तां इ'त्थें इक जामुन दे बूह्टे दे बिच ऐ शा माता रानी ने दर्शन दित्ते दे अपने ते इ'त्थें हालै बी जामुन खिल्लदे ओह् बूह्टा जो ऐ ओह् खोखला ऐ अंदरें दा खोखला ऐ ते पर ओह्दे ओह्दे उप्पर जामुन हालै बी होंदे ते इ'त्थें हर साल नवरात्रें च भंडारा होंदा छड़ी जांदी आं जे मार्च म्हीने नवरात्रा होंदा ओह्दे च छड़ी निं जांदी ओह्दे ई भंडारा होंदा अच्छे पूरा दरबार सजाया होंदा लोक जाते संगत ते संगता जांदी उ'त्थें होर उ'त्थें दर्शन करदी पर जो सर्दियां च नवरात्रे आंदे ते उ'त्थें ओल्लै बेल्लै छड़ी जांदी ते उ'त्थें भंडारा बी होंदा लोक दूरा दूरा लोक आंदे इ'त्थें दर्शन करने इ'त्थें माता रानी दा साक्षात वास लुबदा इ'त्थें इक होर बी मिस्टर इक रहस्य न रहस्यमय जगह ऐ जो ऐ सुद्धमहादेव सुद्धमहादेव सुद्धमहादेव बिच इक कुंड ऐ जेह्दा जि'त्थें आखा माना जंदा ऐ की इ'त्थें माता पार्वती न्हांदी न्होंदी ही ओह्दा कुंड ऐ एह् ते लोकां कहना की ओह् अल्ले बी लुबदी माता पार्वती अल्ले बी लुबदी ते असें अभी बी उद्धर दर्शन होंदे होर इ'त्थें इक होर जगह् ऐ की इ'त्थें इक जे शारदा माता ऐ सारे इ'त्थें क्वेश्चन पुच्छा गेआ जे शारदा माता ऐ ते सारे कल्चर आ दे कि'यां ओह् करदी प्रभावित करदी इ'यां प्रभावित करदी की जि'यां सारे हिन्दुआ च एह् ऐ की कुड़ियां ई देवी रूप माना जंदा औनूं ओह्दे पैर धोआये जन्दे नवरात्रों में जो ऐ जां किसी किसी के घर पे बी अगर केह्दे घर बी अगर कोई पूजा होंदी ते उ'त्थें कुड़ियां बुलाइयै औनूं कंजकां देइयै उं'दी कंजक पूजदे कुड़ियें दे पैर धुलांदे कुड़ियां ई मीठा मीठे सेब दिंदे फ्रूट दिंदे पूरी छोल्ले बनाइयै दिंदे एह् सब दिंदे इ'त्थें हिंदुआ च एह् बी ऐ की कुड़ियां च कोई कूड़े कोई कुड़ियां ते मुड़े च कोई भेदभाव निं करदे इ'त्थें हिन्दुआ च एह् बी ऐ की हमारे यहां पे हिन्दुओं में यह बी है की यहां पे जो है इ'त्थें जो ऐ हिंदुएं च बड़ा भाईचारा ऐ शारदा माता च ओह् ऐ इ'त्थें बड़े दूरा दूरा लोक आंदे चिनैनी च लोग आंदे रामनगरा तो आंदे इ'त्थें जम्मुआं तो आंदे कठुआ तो आंदे बड़ी दूरा दूरा लोग आंदे इद्धर दर्शन करने इ'त्थें आखदे की एह् माता रानी जो ऐ ओह् इक बन्दे बन्दा इक रातीं बेल्लै उ'त्थें जा रहा था उ'त्थें जामुन दे बूह्टे दे नीचे था उ'त्थें सोया था उ'त्थें उ'त्थें मंदिर आइयै सोया था नींदर अपनी नींदर फंड रहा था ते उसी अपने उसी इक आवाज़ सुनाई दित्ती ते की उसी आवाज़ सुनाई दित्ती ते उसी आगे पीछे ओह्दी नींदर खु'ल्ली ते ओह्दे आगे पीछे देखा किश उसी किश पता निं चलेआ कि केह् होया केह् नेईं होया ते फिर थोह्ड़ी देर बाद उसी जामुन दे बूह्टे थ'ल्ले इक पिंडी दिखाई देती ते उसी लग्गेआ पता निं केह् ऐ ते ओह्दे उसी ओह् उसी उसी ते गांव आगे पीछे दे लोग कट्ठा कीते लोक किट्ठा कीते ते लोक कट्ठा कीते ते उसी लेई गेआ ओह् ओह् लेइया सारे लोकें ई उ'त्थें ते लोकें लेइयै उ'त्थें दस्सेआ ते की एह् दिक्खेओ मड़ो केह् होया इ'त्थें इ'त्थें दिक्खो रातीं सोया ते एह् निकली पिंडी निकली ऐ ते केह् करना एह्दा ते लोकें च बाकी लोकां ने अपने बैठ बैठ बैठ के बो किया सलाह की कि भई ऐ माता रानी ने दर्शन दिए अपने ते हून एह्दा केह् ऐ की हून एह्दा इ'त्थें मंदिर बनाना हून एह् बूहटा नेईं कट्टना ना एह्दा कुछ करना एह् बूह्टा जि'यां ऐ उ'त्थें हून उ'आं ई रैह्न देना इसी किश निं करना ते उ'नें बूह्टा बी रहने दिया अभी भी यह कोई जाये अल्ले बी कोई जाये उ'त्थें ते ओह् देखे उद्धर माता रानी साक्षात दर्शन देती हे लोगों ई माता रानी साक्षात दर्शन दिन्दी दिंदी ते कन्नै उ'त्थें एह्बी एह् की ओह् जो बूह्टा ऐ ओह् अंदरों बिलकुल खोखला ऐ बिलकुल खोखला ऐ ओह् पर ओह्दे ओह्दे च अल्ले बी जामुन होंदे जामुन मिलदे जामुन खाने खाते बी खन्ने बी लोक अस बी खन्ने ते ओह् बड़े मीठे जामुन होंदे